हम अपने तस्वीर को कैसे संपादित करते हैं हं मैं अपनी तस्वीर को कैसे एडिट करती हूँ अपनी फ़ोटो को वी एन ऐप की हेल्प से अपन वी एन एप की हेल्प से अपनी फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं एडिट में आता है अपन उसमें फ़िल्टर लगा सकते हैं अपन उसको क्रॉप कर सकते हैं अपन उसको बैकग्राउन्ड उसका ब्लर कर सकते हैं और अपन कौन सा सॉफ़्टवेयर यूज़ करते हैं फ़ोटो एडिटिंग के लिए ऐसे बहुत सारे सॉफ़्टवेयर्स हैं वी एन ऐप है इनशॉर्ट है और शॉप फ़ोटोशॉप है वह बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं सॉफ़्टवेयर है जिसकी हेल्प से अपन अपनी फ़ोटो वीडियो को एडिट कर सकते हैं वी एन ऐप की मैं जो यूज़ करती हूँ वह सॉफ़्टवेयर वी एन एप है वी एन एप से न फ़ोटू ओटू वह बहुत अच्छी एडिट हो जाती है एंड सॉफ़ और अपना क्या वीडियो वीडियो भी बहुत अच्छा एडिट हो जाता है वी एन ऐप की हेल्प से जैसे कि अपन बहुत सारी फ़ोटोज़ को लेकर एडिट करना उनको जोड़ना उन सबमें फ़िल्टर लगाना उनको क्रॉप करना उनको मैनेज करना उनमें टाइमिंग डालना कौन सी फ़ोटो किस टाइम पर ओपन होगी यह सारी चीज़ें अपन वी एन ऐप की हेल्प से बहुत ईज़िली कर सकते हैं वी एन ऐप में और अपन उसमें इफ़ेक्ट डाल सकते हैं ज़ूम इन ज़ूम आउट ब्लरी इफ़ेक्ट और बूम इफ़ेक्ट ऐसे बहुत सारे इफ़ेक्ट्स के ऑप्शन्स आते हैं वी एन ऐप में फ़िल्टर्स भी बहुत सारे आते हैं ब्लैक एन वाइट कलरफ़ुल और सनलाइट का इफ़ेक्ट नाइट का इफ़ेक्ट बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं और वी एन ऐप की हेल्प से अपन स्कैन करके भी अपन वीडियो एडिट कर सकते है वी एन ऐप में एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिसका अपन अपन ने फ़ोटो सेलेक्ट करी एक स्कैनर है उसको अपन ने स्कैन किया पर्टीकुलर वीडियो का स्कैनर है उसको स्कैन किया वी एन ऐप वी एन ऐप ऐप से स्कैन करने के बाद अपने फ़ोटो सेलेक्ट करी जितनी उसमें माँगी है सारी फ़ोटो सेलेक्ट करके अपलोड करी देन वी एन एप खुद से ही उसको इतना अच्छा एडिट करके आपको देगा उसमें साउन्ड भी देगा इफ़ेक्ट्स भी देगा फ़िल्टर भी देगा सारी चीज़ें खुद ही करके देगा वी एन ऐप वी एन ऐप एक बहुत ही अच्छा है और यह ज़रूरी क्यों है जैसे अपन अपन ने फ़ोटो लिया अब अपने को उसको इंस्टा स्टोरी पर डालना है स्टेटस पर डालना है वट्सअप तो अपन उसको बैकग्राउन्ड उसका सही नहीं है तो अपन उसको ऐसे अपलोड नहीं कर सकते हैं तो अपन फ़ोटो एडिट ऐप की हेल्प से अपन अपनी फ़ोटो काे एडिट करके उसका बैकग्राउन्ड चेंज करके उसमें साउन्ड ऐड करके अपन उसको अपलोड कर सकते अपनी स्टोरी पर अपने स्टेटट्स पर अपन उसको पोस्ट भी कर सकते हैं वी एन ऐप तो न बहुत ही क्या बोल सकते हैं एक बहुत इंपोर्टेन्ट है ऐप है बहुत ज़रूरी ऐप है फ़ोटो एडिट करने के लिए और बहुत ईज़ी भी है वी एन ऐप यूज़ करना उसमें अपन इस्पीड को भी कम तेज़ कर सकते हैं स्लो मो के वीडियो भी डाल सकते हैं और अपने विडियो ऐसे एडिट नहीं किया जैसे अपने को डालना है तो अपन वी एन ऐप की हेल्प से उसको ऐसा बना सकते हैं उसमें ऐसे चेंजेस कर सकते हैं अपन ऐसे चेंजेस कर सकते हैं छो अपने को चाहिए और वी एन ऐप में अपन क्या क्या कर सकते हैं फ़ोटो को अपन ने जोड़ा उसमें एक साउन्ड ऑप्शन आता है उसमें अपन अपना मनपसंद गाना भी चूज़ कर सकते हैं सेलेक्ट करके अपन उसको अपन न जो भी अपने को गाना चाहिए अपनी वीडियो पर अपना फ़ेवरेट सॉन्ग उसको डाउनलोड किया एंड देन उसको पोस्ट किया अपने वीडियो पर एडिट किया मतलब जोड़ा उसमें ऐड किया और उसमें फ़िर अपन एक टेक्स भी डाल सकते हैं जैसे अपना फ़ोटो वीडियो कंटीनुअसली चल रहा है अब उसमें अपने को उसके बीच में एक टेक्स डालना है तो अपन उसमें वी एन ऐप की हेल्प से टेक्स भी डाल सकते हैं ओपन उसमें इतने सारे इफ़ेक्ट डाल सकते हैं टेक्स डाल सकते हैं म्यूज़िक डाल सकते हैं स्लो मो डाल सकते हैं वीडियो का बहुत सारी चीज़ें अपन ऐड कर सकते हैं वीडियो एडिट में फ़ोटो एडिट में भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होता है अपने अपनी फ़ोटो हैं बहुत गंदी सी फ़ोटो हैं उसको अपन एक ऐडिट फ़ोटो एडिट ऐप की हेल्प से इतना अच्छा कर सकते हैं फ़ोटोशॉप फ़ोटोसाप से अपन इतनी अच्छी फ़ोटो एडिट कर सकते हैं जो रियल में और जो रील में है उनमें दोनों में बहुत डिफ़रेन्स है रियल में जो ऐक्चुली इतनी गंदी सी अपन उसको ऐक्चुअल में जो फ़ोटो को क्रियेट किया है जो एडिट किया है अपन ने वी एन ऐप के वी एन ऐप के हेल्प से उसके टूल्स की हेल्प से अपन ने उसको इतना अच्छा एडिट किया है देन अपन अगर उसको पोस करते हैं अपने इंस्टा स्टोरी पर अपने वाट्सअप स्टेटस पर सब लोग फ़िर पूछते ही है कि फ़ोटो एडिट कैसे की यह फ़ोटो कहाँ की है कहाँ पर ली थी ऐसे सारे कोशन्स अपन वी एन ऐप की हेल्प से न अगर अपन कहीं गए नहीं हैं तो अपन अपनी और वह ज़गह की फ़ोटो को एडिट करके भी ऐसा दिखा सकते हैं लोगों को जैसे अपन उस जगह पर घूमने गए हैं फ़ोटो एडिट हो सकती है वैसे ही जैसे अपन चाह रहे अपने को बैकग्राउन्ड में पहाड़ी वाला वह चाहिए बैकग्राउन्ड चाहिए पहाड़ वाला सनसेट वाला बैकग्राउन्ड चाहिए या रेनी सीज़न वाला बैकग्राउन्ड चाहिए अपनी फ़ोटो के पीछे वह सारी जगह पर वी एन ऐप की हेल्प से ऐड कर सकते हैं उसमें बहुत सारे ऑप्शन्स आते हैं और उसको अपन फ़ोन में चला सकते हैं टैब में चला सकते हैं लैपटॉप पर चला सकते हैं कंप्यूटर में चला सकते हैं सारे ही प्लैटफ़ॉर्म्स पर अपन सॉफ़्टवेयर्स में अपनी फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं अपनी फ़ोटो एडिट कर सकते हैं वीडियो एडिट कर सकते हैं और मैं जो सॉफ़्टवेयर यूज़ करती हूँ वह वी एन ऐप है थैंक यू